ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ روایتی پکوان پکائے جاتے ہیں اور اس روایتی پکوان کی وجہ سے وہ علاقہ اور وہاں کا پکوان شہرت حاصل کرتا ہے ہمارے بہار میں بھی کئی مشہور روایتی پکوان ہے جو یہاں بہت اچھی طرح پکائے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اور اپنی لذت لذت اور ذائقہ کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہیں اور اس پکوان کی وجہ سے وہ علاقہ بھی بہت مشہور ہے جیسے بہار کا لٹی چوکھا بہار کا لٹی چوکھا بہت ہی مشہور اور لذیذ پکوان ہے جس نے ہر جگہ شہرت حاصل کی ہے عالمی سطح پر پوری دنیا کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں ہمارے بہار کا لٹی چوکھا بہت مشہور ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے ہر ایک اس کا پکانے لگ جاتا ہے اور ایک دکان کھول کر اس میں لٹی چوکھا بیچنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ اس کو صحیح سے پکا نہیں پاتا ہے اور اس وجہ سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے اس کا پکوان کو صحیح دکان سے ہی خریدنا چاہیے تاکہ ذائقہ صحیح ہو اور کھانے میں لذت حاصل ہو اور آپ کو آپ کا پیسہ وصول ہو جائے تو ہمارا بہار کا لٹی جو چوکھا ضرور کھائیے اور بہار کی خوشبو اس کے اندر محسوس کیجیے